ऐसा काम जो स्कूलों में पढ़ाने का है जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और जो बच्चे दिनभर गलियों में कुचों में घूमते फ़िरते हैं हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए जो अपना कम से कम अपना नाम भी पढ़ जाए अपने स्टेशन का गाँव का फ़ोन नम्बर वगैरह यह सब चीज़ उनको आ जाए हम ऐसा कोई संस्कार केंद्र चलाना चाहते हैं जिससे बच्चों को संस्कार तो मिले ही सही साथ साथ उनको पढ़ाई भी मिले और उसके बाद में जब वह बच्चे पढ़ लिख थोड़ा बहुत तो फ़िर उनको इस्कूल में एडमिशन दिला दिए जाए एडमिशन से क्या होगा कि उन बच्चों को वहाँ पर भी फीस नहीं लगती है और वह उनको वहाँ पर फ़्री पढ़ाया जाएगा उन बच्चों को ऐसा अभियान चलाया गया कि वह बच्चे वहाँ इस्कूल में भी फ़्री पढ़ेंगे जैसे उनको मतलब खाने पीने की सुविधा दी जाएगी उनको पढ़ाने की सुविधा दी जाएगी रहने की भी सुविधा दिया जाएगी ताकि उनके पैरेंट्स को कोई मुश्किल नहीं आए ऐसे बच्चे जो अगर शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है हम चाहते भी यही है आज भारत का बच्चा बच्चा खूब पढ़ाई करे खूब मेहनत करे अपने पैरों पर खड़ा हो यही हमारी अभिलाषा है